जय झूलेलाल ड्रॉइंग बि हिकु ॾाढी सुठी शइ आहे जेका उपचार जे रूप में फ़ाइदेमंद थी सघंदी आहे हिकु आर्टिस्ट जेका पेंटिंग ठाईंदो आहे उन में पंहिंजी कला ॾेखारींदो आहे शांती अगरि प्रकृतीअ जे रूप में ठाहींदो आहे त उन में जेकी शांती ई हूंदी आहे थाधल हूंदी ॾेखारींदा आहिनि पहाड़ इहे उहो सभु ठाहींदा आहिनि त उन्हनि सां हीअं लॻंदो आहे की असां हुन प्रकृतीअ में समायजी विया आहियूं इन में बि अधु परेशानियूं अधु दूप बीमारियूं दूरि थी वेंदियूं आहिनि त लॻंदो आहे की ड्रॉइंग बि हिकु ॾाढो सुठो कमु आहे उपचार जे रूप में जय झूलेलाल